हैलो आनंद बात कर रहे है हाँ यार आनंद मुझे एक चीज बताओ कि मैं ये भोपाल में जैसा तुम जानते हो मैं नया आया हूँ यह पर जो यें टैक्सी चल रही है अलग अलग उन टैक्सी के बारे मे मुझे थोड़ा रेटिंग बताओगे कौन सी बेस्ट है यानी ओला चल रही है यहाँ पे ऊबर है या फिर एक और कोई सी टैक्सी सर्विस है जिसका नाम मुझे नहीं पता तो तुम थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ भाई की कौन सी बेस्ट होगी ओला ठीक है या यानी उसके रेटस वगैरह कैसे है या फिर ऊबर ठीक है उसके रेटस वगैरह कैसे है दूसरा रेट के साथ साथ यह है कि उपलब्ध कैसे होती है ये यानी रात को मिल जाती है कि नहीं दिन मे मिल जाती है कि नहीं या कई बार एयरपोर्ट पे आप देखोगे की ये नहीं मिलती है तो अपने को उसका भी थोड़ा ध्यान रख के बताओ भाई मुझे की कौन सी ठीक है तो तुम जरा पता करना अपने दोस्तों से भी फिर मुझे इसके बारे में बताना भाई